हिन्दी की कोई प्रादेशिक बोलियाँ सीख नहीं होती है पर ये है कि हर देश की भाषा अलग अलग होती है जैसे उत्तर प्रदेश की अलग है मध्य प्रदेश के अलग है जैसे मध्य प्रदेश में मालवा मालवी भाषा बोलते हैं मालवा क्षेत्र कहलाता उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश वाली बोलियाँ बोलते हैं उनकी भाषा बिल्कुल अलग है ओ अपने से उनका बोलना उनका चालना सब अलग है अपन उनकी भाषा समझ नहीं पाते हैं मालवी भाषा भी समझ लेते हैं हर कोई को नहीं आती है समझ में और जो दूसरे लोग हैं वो अलग भी बोलते हैं जैसे अपन उधर जाते हैं आगे जाते हैं अपने मध्य मध्य प्रदेश के आसपास तो वहाँ कि भी बोलियाँ अलग अलग हैं वहाँ के लोग भी कुछ भाषा अलग बोलते हैं मथुरा मथुरा के लोग भी बहुत अलग बोलते हैं वहाँ कि भाषा बिल्कुल अलग है